हेऔ कहब कि हमरा पासमे आम तऽ आम मालदह भी हइ किसनभोग भी हँ किसनभोग भी हइ मालदह हइ सिपिआ हइ बम्बइ भी हइ अ हँ सुकुल भी हइ हँ कलकतिआ भी हइ कैरलुट्ठी भी हइ फैजली भी हइ फैजली किलोके हिसाबसँ चालिस पचास आम देखबै तब ने सारा अथी कि इएह भाव हइ हँ आम जे हइ से देखबै तब ने आम जे ताजा बढ़िआँ आम हइ हँ बढ़िआँ आम हइ किसनभोगके हइ सौ रुपैए हँ सओ रुपैए किसनभोग हइ साठि सत्तरि रुपैएके जे हइ से अहाँ ओहिके हिसाब तकर बाद लिअऽ जे हेतै फजलिए अएलै हइ साठि सत्तरि अस्सी बम्बइके हइ जे से तब ने खाएके हइ आम खाएब हँ तऽ हमरासब अस्सी रुपैए हँ अस्सी रुपैए हइ अभी साठि रुपैए हँ हँ साठि रुपैए फैजलीके भी हइ नब्बे रुपैए किलो नब्बे रुपैए किलो फैजली हँ नब्बे रुपैए जे आमके आम बड़ा पसन्द आओर अएबै पसन्द जे पड़तै सएह ने लेबै अएबै तब ने पसन्द जे पड़त सएह ने लेबै नहि खट्टा नहि होतै यौ तब ने दाम हइ हँ ठीक हइ हँ आबि जाएब

हँ हँ हँ हँ पाकल आम हइ जे अएबै तऽ अएबै कनिका दुइगो चखबो करबै हँ जब अपना हइ खाकऽ एकबेर देखबै

हँ हँ समतोलो आओरके गाछ हइ समतोलाके भाव कमे हइ साठि रुपैए किलो हइ चालिस रुपैए किलो हइ समतोलामे लोक